एक वर्स जालें हांवें फ्लिपकार्टांतल्यान एक बेडशीट ऑर्डर केल्लें आनी तें इतकें बरें आयलें म्हाका रिवीव दिवचो म्हटल्यार टेन ऑन टेन खरेंच तेचो एक कलर वचुना सूत वचुना ना कलर सुद्दां फेड जावना आनी तें इतकें मोव उरलां आजून सुद्दां तें यूज करपाक बरें दिसता हांव तें मल्टीपर्पज यूज करतां म्हटल्यार बेडशीट म्हणून यूज करतां दिवाणाचेर घालता सोफाचेर हांव घालपाक शकतां पांगरूण म्हणून सुद्दां घेता आनी ते सगली कडेन कम्फरटेबल उरता कोणी आमगेर लोक आयलो जाल्यार सुद्दां म्हाका विचारता हें तूं खंयच्यान घेतलें इतकें बरें दिसता तेंकां जर हांवें तें लिंक धाडलें जाल्यार तीं सुद्दां ते प्रोडक्ट घेवन खूब सेटीसफायड आसा तेंच्या कडल्यान रिवीव सुद्दां बरो आसा